मां समाचार पत्र छो जो सिंधी अरबी सिंधी मूंखे ईंदी कोन्हे देवनागरी में समाचार पत्र एतिरा अचनि कोन था अख़बारूं नथी अचनि त असांजे गुजरात में असां गुजराती अख़बार पढ़ंदा आहियूं ऐं उनमें बि सुठो मुंहिंजो इंट्रेस्ट आहे डेली सुबुह जो चांहि सां गॾु मूंखे अख़बार जी ज़रूरत पवंदी पवंदी आहे पंदरहां वीह मिंट त मुंहिंजी अख़बार उनसां लॻी पई हूंदी आहे तंहिंखां पोइ पंहिंजनि कमनि ते निकिरण खां पोइ बि मंझंदि जो बि लंच टाइम में बि लंच करण खां पोइ बि मूंखे पंदरहां वीह मिंट अख़बार ऑफ़िस में बि मिलंदी आहे साॻी उते बि मां पढ़ंदो रहंदो आहियां मूंखे वधीक उनमें इंट्रेस्ट जेको हूंदो आहे उहो सही हूंदो आहे पंहिंजे देश लाइ हींअर राजनेता छा पिया कनि ऐं देश खे कीअं पिया अॻियां वधाइनि असांजो हुनमें योगदानु छा हुअण खपे त उनमें केॾी केॾी महिल मां कुझु लिखी बि उन्हनि खे मोकिलींदो आहियां कुझु फ़ोन बि करे उन्हनि खे ॿुधाईंदो आहियां की हीउ हीउ थियणु खपे त उन अख़बारुनि सां बाक़ी सिंधी भा असांजी देवनागरीअ में वधीक निकिरे त सुठो आहे अरबी सिंधी हिंदवासी ऐं हिन्दुस्तान त असां ॾिठियूं आहिनि पर पढ़ी नथा सघूं छो जो अरबी सिंधीअ जी असांखे हेतिरी ॼाण बि कोन्हे